دس ہزار پانچ سو بارہ ایک لاکھ اکسٹھ ہزار چھ سو بیس تیس ہزار باسٹھ دو لاکھ چھتیس ہزار ایک سو باسٹھ ننانوے ہزار نو سو تریپن